जेह्ड़ी ओल्डर जनरेशन ऐ ओह् इन्नी जल्दी कोई बी गल्ल नेईं समझी जेह्ड़ी हूनै आह्ली जनरेशन ऐ ओह् बड़ी जल्दी समझी जंदी इसी बैलेंस करने आस्तै असें दौने आ समझाना पौंदा